دہلی شہر میں جو ہے وہ دشہرہ بہت دُھوم دھام سے منایا جاتا ہے دشہرے کے دس دِن جو ہے وہ رام لیلا نکلتی ہے لوگ راتوں کو رام لیلا دیکھنے کے لیے آتے ہیں جس میں لوگ بہت لوگوں کے لیے یہ ایک تفریح کا بھی ذریعہ ہے یعنی لوگ وہاں آ کے خوب مزے کرتے ہیں رام لیلا دیکھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں بچوں کو لے کے آتے ہیں بچے آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسے جب رام لیلا نکل رہی ہوتی ہے تو الگ الگ اوتار میں لوگ اپنے کاسٹیومس پہن کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جا رہے ہوتے ہیں اور دشہرہ کا آخری دن جو ہوتا ہے اُس میں راون کو جلایا جاتا ہے جب راون جلتا ہے تو وہ پر ایک دلّی میں ہی ایک پرگتی میدان ہے وہاں پر راون کو جلایا جاتا ہے تو یہ ہے کہ یہ وقت جو ہوتا ہے دشہرے کا وقت وہ ایک تفریح کا وقت ہوتا ہے اُس میں دس دِن تک بچوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں بچے رات کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور آخری دِن راون کو جلتے ہوئے دیکھ کر خوشی بھی حاصل کرتے ہیں